ہمارے کئی دوست ہیں جو سائنس اور ٹیکنولوجی میں ماہر اور مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی یونیورسٹی یا کون سی کالجج میں ایڈمیشن لے جس سے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں یا اپنی زندگی کو بہتر سنوار سنوار کر سکیں یا اپنی فیوچر کو اچھی بنا سکیں لیکن میرے نظر میں تو بہت سارے ایسی کالجج ہیں مثال کے طور پہ غازی آباد میں نوئیڈا یونیورسٹی ہے لکھنؤ یونیورسٹی ہے اور کانپور یونیورسٹی ہے جس میں اپنی علمی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مظاہرہ کرنے کے لیے اس میں ٹریننگ مہیا کی جاتی ہے اور کرائ ی جاتی ہیں اس میں ایک اچھی زندگی بنانے کے لیے کیریئر سنوارنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے اور قابل ٹیچر بھی رکھے جاتے ہیں پروفیسر وغیرہ رہتے ہیں جو انہیں ہم نے مقصد اصلی کو کی طرف لے جانے کے لیے انہیں مدد ملتی ہے اور میں اپنے ساتھیو سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کانپور یا لکھنؤ یونیورسٹی یا نوئیڈا یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی میں اپنے ایڈمیشن لیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے اور اپنے ملک کو اور اپنے گاؤں اپنے شہر کی نام روشن کرنے کے لیے اپنی سرگرمیاں محنت کو انجام دیں جس کے ذریعے سے اپنی فیوچر کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اور ان کی زندگی کو بہتر بنا سکیں